गोभी की सब्जी पहले उसको काट लो फिर उसको खूब पानी से धो लो फिर उसको तेल में खूब भुज लो उसको तेल में छान लो फिर इसके बाद आलू को डालो आलू को भुजो फिर इसके बाद दोनों को निकालकर और फिर मसाला भुजो फिर मसाला भुजकर दोनों आलू और गोभी दोनों सब्जी उसमें डाल दो फिर इसके बाद मसाला डाल दो फिर इसके बाद जब सब कुछ पर गया नमक डाल दो फिर इसके बाद उसमें थोड़ा सी पानी डाल कर चुरद दो वो चूर गया फिर उसको उतार दो उतार दो और फिर आलू और पालक कि सब्जी एक बार आलू को भुज लो फिर पालक को काट कर उसको धोकर उसमें डालो फिर पालक और आलू दोनों को भुज लो में पहले मिर्चा डालो लहसून डालो प्याज डालो उसको पहले भुज लो भुज लो फिर इसके बाद आलू और पालक उसमें डाल दो डाल दो फिर इसके बाद उस उसमें पानी मत डालो उसको सूखा बना दो तो वो सब्जी अच्छी होगी पनीर की सब्जी पहले पनीर को काट लो वो चाकू से काटकर फिर उसको उसको तेल में छान लो तेल में छान लो फिर उसको क्या करो कि उसमें मसला डाल कर भुज लो मसाला जब भुज गया जब मसाला खूब पक गया तो फिर उसमें पनीर की सब पनीर उसमें डाल दो फिर पनीर भी मसाला जैसे पकेगा पक जाएगा उसी तरह पनीर भी पक जाएगा सब हो जाएगा पक जाएगा तो फिर वह अच्छा लगेगा और आँटा को पहले खूब गूँथ लो गूँथ कर और खूब पानी से मारलो जब वो जैसे जैसे आँटा आँटा गूँथाएगा जितना गूँथा रहेगा आँटा उतना उसकी पूरी मुलायम होगी और उतना उसकी रोटी मुलायम होगा यदि रोटी मुलायम होगा रोटी मुलायम होगा तो वो अच्छा लगेगा वो रोटी पूरी क्या है कि नर्म रहेगा वो रोटी नर्म रहेगा और जो नहीं आँटा गूँथा रहता है उसकी पूरी अच्छी नहीं लगती है उसकी रोटी अच्छी नहीं लगती है वो खराब लगता है और जो गूँथा आँटा रहता है उसकी पूरी नर्म होती है उसकी पूरी और रोटी दोनों नर्म होता है चावल को थोड़ा डाल दो नाप कर गिलास से जितना आपके परिवार में खाने वाले हैं उतना नाप कर डाल दो और फिर इसके बाद उतना गिलास से नाप कर पानी डाल दो और हाथ से नाप कर कुकर को बंद कर कर गैस पर रख दो वो चावल जब एक सिटी मारेगा तो दुसरा सिटी में उसको उतार दो चावल को चावल अच्छे से पक जाएगा थोड़ी देर कुकर में चावल छोड़ दो क्योंकि उसके बाप से नीचे चावल पेंदी में नहीं लगेगा चावल अच्छा होगा फिर थोड़ी देर में निकालकर चावल उसे थाली में निकाल दो वो कि वो चावल भरका हो जाएगा खाने में अच्छा लगेगा